کبڈی میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور کبڈی کی ایک ٹیم میں سات کھلاڑی ہوتے ہیں اور یہ سات کھلاڑی ایک ٹیم میں ہوتے ہے پھر دوسری ٹیم ہوتی ہے اس میں بھی سات کھلاڑی ہوتے ہیں اس میں ہمیں کچھ پوائنٹس کرنے ہوتے ہیں ایک پلیئر سامنے والی ٹیم کے پالے میں جا کر ان میں سے کسی بھی ایک کو ٹچ کرکے اگر آ جاتا ہے تو ایک بندے کو ٹچ کرے گا تو ایک پوائنٹ ملے گا اور دو بندوں کو ٹچ کرے گا تو دو پوائنٹ ملیں گے تو کرکی کبڈی کے اندر کبڈی میں بہت طاقت لگتی ہے کھیلنے میں اور اس میں مزہ بھی آتا ہے کبڈی کو ایک اچھا کھیل مانا گیا ہے اور کبڈی اب نیشنل لیول پہ بھی کھیلی جاتی ہے